पयलींची सोसायटी आशिल्ली ती प्रिमिटीव्ह आशिल्ली सगळे लोक गांवां रावचे आशिल्ले सगळे लोक एग्रिकल्चर करपा आशिल्ले सो तेंची परंपरा ज्यो तेंची सगळे लोक जितले आसा गांवचे ते सगळे फोलो करपा आशिल्ले कोणूच नाशिल्लो जो अनफोलो करतालो बट आतां जालां अशें की बिकोज ऑफ दीस मोडर्नायजेशन जेन्ना जेनरेशन जेन्ना न्यू जेनरेशन जेन्ना भायर वचपाक लागलें गांवचे भायर जेन्ना तेंच्यांनी एज्युकेशन घेतलें तेंचो फूल मायंडसेट चेंज जालो हें न्यू जेनरेशन जें आसा तें आतांची परंपरा जी आमची जाणटेल्यांन खेळयल्यो त्यो परंपरा तीं आतां फोलो करनात एज अ एक्जाम्पल घेवूंक शकता आमी ड्युरींग द टायम ऑफ पिरीयड सो जेन्ना पिरियड जाता तेन्ना आदीं कितें आशिल्लें गांवांत की बायल ज्यो आशिल्ल्यो ते बायलेक जिका पिरियड जाला तिका टच करना आशिल्लें तिका घराचे भायर दवरतालीं तीन दीस वा सात दीस बट नाव न्यू जेनरेशन आतां तें फोलो करना सगळे आतां चेंजीस जाल्यात खूब चेंजीस जाल्यात आनी असो टायम सुद्दां असो चेंजीस जालो सो जेन्ना न्यू जेनरेशन जेन्ना भायर गेलें ताणीं शिक्षण घेतलें तेन्ना तीं लोक तेंका जोब मेळ्ळो सगळीं मायग्रेट जालीं आनी ज्यो तांच्यो परंपरा आशिल्ल्यो थंयच उरल्यो लोक मायग्रेट जावन अर्बन एरियाक गेल्यो आनी जितल्यो परंपरा ज्यो जाणटेल्यांनी केळयल्यो त्यो थंयच उरल्यो सो एज्युकेशनाचेर एज्युकेशनान एक खूब इम्पेक्ट पडला